میری خیال میں اُردو زبان میری ریاست کی سقافتی شناخت میں بہت طریقوں سے رول ادا کرتی ہے عام طور پر کسی کو آسان بھاشا لینگویج میں کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو لوگ اِسی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ہماری سقافت میں ہر روپ میں ہر رنگ میں نظر آتا ہے اور اِس زبان کی شاعری بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اِس زبان میں لوگ بات کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور اِس زبان کی شاعری پوری دُنیا میں مشہور ہے جس سے ہم لوگ بہت فائدہ اُٹھاتے ہیں اِس کی تاریخ بھی بہت پُرانی ہے جس کا استعمال اور جس کا کردار لوگ بہت پُرانے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اور اُنہی سقافت کے ذریعہ سے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں